दाउ नायनाय समाव आं सरासनस्रा नङै एबा नुफेरै दाउ नुबाय सानसेखालि आंनि बे जोंनाथ' हाफासारा गामिनालाय हाफासारा फुंखिबाद गलाव गामिखैजा आङो गलागाव सखआव थांदोंमोन आरो ओरैनो बेरायनो गलागाव खाथि हिसाबै इनिफ्राय गलागाव गामियाव लामा ससेयाव ओरैबायदि दाउ नुबायजे माने बे दाउखौ सिनायथारासै बोरैबा जायोब्ला दाउराइ साइसनि बोरैबा जायोब्ला बोरैबा सेरजा सिसटेम मा दाउ गोग्लैगोन बियो एसे मथामथि एक फुटनि सायाव जागोन आरो गोजौआ एक फुटनि सायाव आथिङा गिदिर गिदिरानो मडेलाथ' इसे थाबायनाय मडेला दाउराइ सिसथेमानो मडेल इनिफ्राय बिनि खुगाखौ बोरैबा नुस'नबाय आं खुगाखौ नुसननायाव आयै मा आख' फिख' माबोरै जायोबिलाइ आदारखौलाय माबा लेवार थाङा बेलाव थाङा बिबु थाङा बिबु थुख्रासे जनाय अरथेनानै लानायबायदि गन्थंबो नङा माबा आख' फाख' लिबलां लिबथां लिबलां लिबथां माबा होरलां होरथां बोरै जायो बे दाउआलाय खुनु बेला नुफेरथाराखैमोन आरो आं बे दाउखौ मा मुंजों गाबज्रिबावगोन बेखौलाय आख' फाख'लाय आर बे बे बिबु साइसजों मा बोरै खनजागोन बे आदारखौ आरो मा आदार जायो बेलाय लामा लामाबो थाबायनाय नुदां ओइ आरो माबा एसे गांसो बारियावबो थाबायनाय नुदां बे होरलां होरथांजों सानबाय आङो लामा लामा सानलांबाय आं गलागाव सखखैजा थांनाय समाव बे होरलां होरथांजों मा सिसटेमजों खनना जागोन बेयो बेथ' खनजानो हानाय नङा बियो साइसाथ' ओ जाथिथि नङामोनब्ला आंनि नुनाय हिसाबाव एक जाथ मैदेर सुनदाय आरो मैदेर सुनदाय मैदेर सुनदाय सिसटेम आरो बियो खिन्थु मैदेर सुनदायनि बादि ओरै उलथां फालथां खर'खै हरनो हानाय हाखैजा हरनो हानाय ओइथिं बोखेनो हानाय ओइथिं दंफां बोफायनो हानाय दालायफोर बोफायनो हानाय बेफोर बायदि सिसटेमनि नङा आरो खुगाया माने सुन्दाय गोनां दाउ होननानै दोन्दां बेनि नामखौ सुन्दाय गोनां दाउराइसो नामाब्रा दाउराइआथ' सुन्दाय थाफेराना बे आसुरिथ साननो गोनां जेन'बा सुन्दाय गोनांलाय मा दाउ बियो गोजा बोरैबा गोजा एसे जाथिथि ओइ अमा बेदरखौ गोदाब्ला थै फोनलाब्ला माबायदि नुयो बे बायदि सिसटेम आरो खिन्थु लिंलाला बिबु ससे ओंखारलांनाय आरो खुगाया नुफेरथाराखैमोन आं बे दाउखौ इनिफ्राय मा सिसटेमै जायो ना हांल' जायो इनिफ्राय बे हाग्रा बारि हाग्रा बारि गंदब गंदब गंदब थाबायदों आरो गांसो बारि गांसो बारि माबा मोनामसुलांनाय मोनामसुलांनाय बादि नुदां ना मोनामसुयो बियो ऐ इयोथ' इयो गांसोखौ खेबस'नो हाया बे गन्थंजों माबा खुगाजों ओमफ्राय आरो ससे थांबावनानै बिनि खाथि खाथिनो आरो हमना ला बिस फुट ओ त्रिस फुट अबेबा दस फुट इसेसो गोजानाव सेरखाय बेरखाय दंमोन आरो इसे फालो ओ मथामथि सातथासो ग्रुप दंमोनलै बिसोरो सातथासो इसोर ग्रुप ना बिमा फिसा आं फादथा मोनाखैआरो इसे स्र' स्र' नुदों आरो स्र' स्र' नुदों बे दाउखौ ओमफ्राय मानैना माथाम लामा लामा बे मथर थांब्ला सेर सेर अबेबा बारस'ना होयो ओमफ्राय जाथारनायखौ नुवाखै आरो इनिफ्राय इदिनो इदिनो दसे नायनानै ओजों नायलाय ओजों नायलाय अबेबा हाग्रायाव थांनायखैजा हाग्रायाव बेरायनायखोबो नुबाय थाबायनायखोबो नुबाय लामायाव थाबायनायखोबो नुबाय गन्थंआ एखे सायस आरो मासे गन्थं गैयि सायस नुदों आङो बेखौनो खुगा गैथारै सायस नुदों आङो बेनाबो बेबादिनो लिंलालासो ओंखारोमोन नामा ना बाइ सानस बिबुफोरासो खुगानिफ्राय गदों नामा बै मासेना गैयालायो मासेना बे मासेना गैया खुगाया बे दाउ गुबैनि बायदियानो इनिफ्राय मासेनालाय माबोरै लेंला लेंथा ओंखारखो ना बिबुआ गबोदों बेबायदि सानलानबाय थाबाय आं ओमफ्राय न'सिम न'आव फैजासिम बे गलागाव सखनिफ्राय न'सिम फैजासिम इनिफ्राय हिनजावनो खिथाफैबाय आं हिनजावनोबो बे नुफेरै दाउखौ बिमा आं मासे दाउ नुबोदोंमोन राजा बिमा बे दाउखौ नों मिथिगौ नामा आयु मा दाउसै बेलाय आं मिथियाखै नुफेराखै इफोरबायदि दाउ नुफेरबायाखै आङो जाथो जाथो बिदि होनबाय नालाय आंबो स्रि थाबाय बेयावनो सोंनाय माबानायखौबो आं फोजोबनानै दोनदों आरोखि हिनजावाबो मिथियालायनो बेखिनिआनो आंनि माबाया बेखौ मिथिनाया खिन्थु दिनैसिमबो बे दाउनि नामखौ आं मोनाखैदै आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय